माछ मारऽमे जेना माछ मारिकऽ जेंटस लेलथि महिलाके ओइमे सहायता पूर्ण काम भेल जेना मछलीके बनाबऽके काज महिला करै छथि जेना महिला मारिके लेलहुँ मछलीके आओर महिलाके पासमे लाबिके दऽ देलहुँ जे एकरा अहाँ बनाबऽके कार्य तऽ महिला मछलीके पहिले साफ केलक पहिले तऽ कनखुर पूच्छी सब कटलक ओकरा काटिके छोट छोट पीस बनेलक छोट छोट पीस बनेलाके बादमे ओकरा साफ केलक साफ केलाके बादमे मछलीके धो धाकऽ बढ़िआँसँ साफ कऽके लअके अयलथि एकरा बादमे महिला हुनका फ्राइ